हम एक दूसरे को मछली पकड़ते समय ऐसे प्रेरित करते हैं अगर हमारे एक दोस्त के पास अगर अधिक मछली हो गई तो वह कहता है कि देखिए हम आपसे ज़्यादा हमारे पास मछली हो गई तो वह दूसरा दोस्त मछली पकड़ने की उत्सुकता और बढ़ जाती है तथा हम मछली पकड़ने तालाव नदियाँ इत्यादि जगहों पर जाते हैं अधिक से अधिक मछली हमें नदियों पर ही प्राप्त होती है और इन फिर हम इन मछलियों को व्यापार भी कर सकते हैं और प्रोटीन के रूप में खाने के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं